जबलपुर क्षेत्र के लोग आध्यात्मिक मार्गदर्शन या सहायता बहुत सारे प्रकार से लेते हैं जैसे कि मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मुझे जब कोई दिक्कत या विपत्ति में रहता हूँ तो मैं भगवत गीता और रामचरितमानस का पाठ करने लगता हूँ उसमें जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि पार्थ तुम कर्म अपना कर्म करते जाओ फल की चिंता ना करो इसी प्रकार से मुझे लगता है कि मैं अपने काम करते चलूँ जब भी मैं डिप्रेस्ड फील होता हूँ तो जब भी मैं अपने काम करते चलूँ फल की चिंता ना करूँ और एक दोबारा अगर फल गलत भी आ रहा है तो यह सोचकर और कार्यकर्ता हूँ क्या भगवान ने मेरे लिए इससे और अच्छा कुछ बना के रखा होगा और जैसे कि हम देख सकते हैं कि और जैसे जबलपुर में देखा जाए तो बहुत सारे अच्छे अच्छे अभी टेंपल्स मंदिर बनाए जा रहे हैं और जो हमारे इस्कॉन टेंपल में भेड़ाघाट साइड वो भी बन रहा है कंप्लीट होने वाला है तो वहाँ पे भी बहुत सारे आपको बताए जाते हैं हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा ये आपको बहुत महामंत्र आपको बहुत अच्छे से बताया जाता है इसकी आपके सारे तरीके के प्रभाव बताए जाते हैं आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं